मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहाँ पर पर्यटन से सब से ज़्यादा आर्थिक लाभ होता है पर कोरोना महामारी के दौरान जैसे सभी क्षेत्र प्रभावित रहे मध्य प्रदेश भी प्रभावित रहा और क्योंकि ट्रेन यात्राएं बंद हो गई थी बसें बंद हो गई थी स्थानीय सभी वाहन बंद हो गए थे तो जो पर्यटन क्षेत्र हैं ये भी बंद कर दिए गए थे मध्य प्रदेश एक दिन में करोड़ों रुपये इन पर्यटन स्थलों से निकालता होगा परंतु इस समय सभी ठप हो गए थे पास में पचमढ़ी है खजुराहो है पन्ना है बांधवगढ़ है और भी कई पर्यटन स्थल है जो मध्य प्रदेश में हैं और जहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं और हर वर्ष करोड़ों पर्यटक आते हैं पचमढ़ी का पचमढ़ी उत्सव दिसंबर में मनाया जाता है